میرے لکھنے میں سب سے مشکل چیز میرے لیے یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات میرے ذہن میں کوئی نیا یا اچھا خیال نہیں آتا اور میں سوچتا ہی رہ جاتا ہوں کہ کیا لکھوں اس حالت کو ہی مصنف کا بلاک یا تخلیقی بلاک کہتے ہیں یہ ایسی کیفیت ہے جب مصنف کے ذہن میں کچھ لکھنے کے لیے موضوع یا خیال نہیں آتا ہے میں اس پر کیسے قابو پاتا ہوں چھوٹا سا وقفہ لیتا ہوں کبھی باہر تھوڑی سیر کر لیتا ہوں یا چائے پیتا ہوں تاکہ ذہن تازہ ہو جائے اسی طرح کچھ پرانی لکھی ہوئی مصنف کی یا اپنی لکھی ہوئی تحریر پڑھتا ہوں اس سے نیا خیال آ جاتا ہے آسان موضوع پر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں مشکل موضوع چھوڑ کر کوئی آسان بات یا واقعہ لکھنا شروع کر دیتا ہوں میں خود پر دباؤ نہیں ڈالتا بلکہ صبر سے تھوڑا وقت دیتا ہوں تاکہ خیالات واپس آئیں تخلیقی بلاک آنا ایک عام بات ہے مگر اگر ہم حوصلہ نہ ہاریں اور تھوڑی تبدیلی کریں تو یہ کیفیت جلد ختم ہو جاتی ہے اہم بات یہ ہے کہ لکھنے کا عمل جاری رہے چاہے آہستہ ہی کیوں نہ ہو لکھتے رہنا چاہیے اگر کچھ بوریت محسوس ہو تو کچھ باہر جا کر سیر و تفریح کر لیں پھر آ کر لکھنے کی کوشش کریں